ना गुरनाय ना गुरदोंमोन आगयआव सिख्ला देरहांबानो आङो नाखौ बोरै गुरो नंदोंमोन आङो ओमफ्राय बोरै बोरै मालायखौ गुरो नंनानै नायबाय आं नाखौ जोग्लुंनो रोङा गुरबाय खांख्राय मोनबाय खांख्रायजोंबो खेबजाबाय बोथिया मोनो नाथुर मोनबाय अखमबा बामि सिनथाय हमनो नागिरबा गलाङो बामिखौ हमनो हाया आरो ना सल मोनदांलायबाय आङो ना सलखौबो मोनासैलाय आरो दाना जुजिफिनबाय आङो आरो आरो थेंगोनासो मोनलायबाय ना थ'थाया जि बारलाबायबाय ना थ'थाखौबो हगारहरलायबाय आरो गानदा गागेबबो मोनदांबाय गानदा गागेबाबो आथिंआव सु हाबलायनासो गलांलायबाय आरो दाना बिनिफ्राय गांजेमाबो मोनलायबाय गांजेमाखौबो आखाइयाव ब्रे सुजालायबाय सिंखावरियाबो मोनलायबाय गुरनायाव सिंखावरियाबो बिरजालांलायबाय खबायनिफ्राय आरो दाना मा खालामनो जि सिन्था खालामबाय आं गोग्रोमफिननोसै आङो होननानै गोग्रोमफिनबाय आं आरो ना बोनोमोन नाखौबो बोनोमोन खानस्रिजोंबो बोनोमोन एखम्बा खेरें खानदाय जों बोनो एखम्बा बेरेजोंबो बोनो बोरसि लाला बायोमोन ओमफ्राय गुरबाबो मोनला नालाय आरो बिदि गोसोखांना बोनलायबाय हाख'र हाख'र खब खब सारलायबाय नागिरलायबाय ना फिथिख्रि मोनलायबाय बेयावबो थ'था गांलाब ना गोरि खारदावला बायबाय नास्राय बेहायबो मोनलायबाय आरो दाना दुब्लियाव थांलायबाय सानदुं गोसायावनो जि ट्रेक्टर होदोंमोनलायनो ट्रेक्टर होनायाव नाया जि दुब्लियाव दै एसेयावनो थैला बायलायबाय बेयाव थांलायबाय नाखौनो खनख'नो हाया दाना जि खबायानो बुंनानै आरो बिदिनो दाना जि थफ्ला खर' खाथुमदोंमोन बेयावसो आरो बोननानै लालायबाय आरो दाना जि दै गांबाय दैयाबो बटलाव लांबाय बटलसे दैयाबो थोआ दै बिहरबाबो हैया न'नि मानसिया जि गोलोमफ्रुबाय आरो दै लांफैलायबाय दै लोंना आरो थांफिनलायबाय प्लासथिखसे जाबावबाय दाना सायनो मानसि गैयालाय नायानो सेवगुलायबाय रावबो साया न'आवबो आरो दाना थाबावना आरो दस्रायाव नायलायबाय बेयावबो बोथिया ग्रोन ग्रोन ग्रोन ग्रोन थैनानै दंलाय आरो बैथिं नायलायबाय आरो बैथिंबो थथा लांगाब लुंगाब नास्राइ नुस्राइ आलि खना खना दङलाय बेयाव खनलायबाय दाना नायानो सेवजोबलायबाय न'आव दाना न'आवनो रायजालायबाय ना मोननानै मोना लायथारबाय पासथा जालायलायबाय ना हमै हमैनो आरो दाना आरो हमनो लुगैबावबाय थांबावबाय मोना मोना दस्रायाव थांबावबाय आरो बेहायबो दङ नाया रोबां रोबां थैनानै बेसे खननो जाबाय ना फिथिख्रि गोरि फिसा बोथिया रथं रथां दंजोबो खनलायबाय बिहायबो बेहायबो आरो थांबावनानै मानसिफ्रा नाहरनानै आंखौ जि गुरलाब गुरलाब थांफालायबाय हमनो बेहायबो मोनबोलायबाय जि बुरजा नायाबो दाना न'आवनो लाबोनानै फोरानबो हाया मानोबो हाया अर सुबाय सायबाय दांबाय न'नि मानसिफ्रा रायलायलायबाय आंखौसो आंहा ओजों ना गुरनाय हमनायखौनो जि मोजां मोनो ओंखामानो उखैलाया मोखां गन्थं जाब्रब लायबाय गिलु फालुनो जि रायबाय न'नि मानसिफ्रा बोरायाबो रायलाय लायबाय आंखौ हाब ना गुरनानै ओंखाम मोनजायो मायो ओंखाम संनो रोङैनि रायलायथारबाय दाना संबाय आं जिनो मैथाजों नाजों संबाय आङो ना फाजा एवबाय सायबाय सायनानै संबाय मोनाबाय जायैनो जायैनो दसथा जालायलायथारबाय आरो दाना अखानायैबो आरो हमहैबावबाय अखानायैबो बिदिनो मोनबावबाय दाना ऐदिनखालि मा मोनखो आं जि गिदिर ना सलखौसो मोनबोलायबाय दाना न'आव जि खुसि जाबाय ना सल मोननानै मागुरबो मोनबाय आङो हाब बिराद ना मोनोथ' होननानै जि खुसि जालायबाय न'आव आरो बिखौ जालायबाय बिदै जेब जेब फुदुंनानै नार्जिजों आरामनो जब जब जालायबाय फिसा फिसौ जालायबाय ज'नो रुजु रुमाय आरो दाना ना लायबावैनि बोराया रायबाय बाल नाखौ मोनजाबाय नालाय थांबावदो होननानै थिनहरलायबाय आरो थांबावलायबाय आं दस्रायाव गुरहैलायबाय दस्रा फारसेथिं बिथिंबो नास्राय गोजा मोनबोलायबाय लोगोफ्रा जि आंखौ होनबाय बबेथिं गुरा बबेथिं गुरा होनलायबाय बै खोलाहा गुरैदोंहाय सेलेफा हाख'रथिं हाख'र जब जब जावनाय दंमोनलाय बेवहायनो गुरदां होननानै खिन्थाबाय आंखौबा खिथालाया जि सैथान बियो ना गुरनायावबा हमनायावबा होननानै आंखौ रायबाय बाल लोगोफ्रा हा नोंसोरखौ सानदुं गोसायाव ना गुरनायखौ खिथानांगौ लेंनांगौ होननानै आंहा रागा जोंबाय खिथायाबा माथो खाथियावनो दहायनोबा लोगो मोनदों दहायनोबा ना गुरनो थांनायावनो बेखौनो खिथालायबावा होननानै रायलायबाय आंखौ हाबाब आंहा ओजों उथार उथार न'आव उथाब उथाब थांनानै जानानै लोंनानै ना गुरहैबावदों नोंसोरखौ आं खिथानो हायो आंहा हाखु दाखु जादों लोंदों गुरनो थांदों नोंसोरनो खिथाबाय थाजायो मेरला थांनायाव नुबाय माथो सोङाखैलाय होननानै बुंबाय आङो ओमफ्राय नों खिथाखाया ना गुरनायाव सियानथार सैथानथार नोङो होननानै आंखौ रायलायबाय है बुंबायथाहाय नोंसोरो गाव गावबा गाव नागिरनानै जायाबा मोनो नामा आंहा दाखालि ना नास्राय मोननाया एकस' थाखा फवा फानहरदों बेजोंनो आंहा गस्ला गांसे मोनदोंलाय नोंसोरलाय मा मिन्थिगौ बिसि खस्थ' मावनानै जायो आंहा नोंसोर नुयो बिदिखौ खस्थ'आलाय बयबो खस्थ' बाल खिथालायबानो जायो ना गुरनो होननानै बुंनानै रायजालायबाय आं लोगोफोरजों थ'हाय जोंहा बै माबाथिं गुरहैनि होननानै आंखौ लोगो लाबाय थ' थ' थ' गुरहैनि बेयाव मोनगोनबे होनबाय ह' नाया मोनासै आंखौसो रागा जोंबाय ना मोनबाबा खिथाया बियो दासो लेंदों होननानै रायलायबाय आंखौ लोगोफ्रा ऐ ना मोननायखौ खिथाबाय थानांगौ नोंसिनो होननानै बुंबाय आङो बुंबाय आङो ओमफ्राय थै खिथायाबा खिथाया होननानै रागा जोंना जि आंजों रायलायलायासै सानसेखालि लोगोफ्रा ना गुरनो मोनैनि लेङैनि रागा जोंदों बे होननानै बुंदां जोङा बा माथो नोंखौलाय होननानै बुंबाय बाल मानो जोंनांगौ गाव गावबा गाव ना गुरनायखौलाय ना मोनबाथ' खिथाया होननानै बुंखागोन नोंसोर आंखौलाय नोंसोर ना गुरनाय जायगाखौनो नुखायो मिन्थिखायो बे जायगाथिं थांबानो आंहा बेयावनो थांदों दैसा गोथांआव थांदों आंहा होननानै बुंबाय आङो ओम स्रोद स्रोद नोङो बिथिं गुरहैखायो आरो साम'बो मोनबोलायबाय आं बोथिसे साम'खौबो खिथायाखै गावल' हारसिं साम' लायदों होननानै फुङाव लायनायखौ रायलायबाय बाल साम' लायनायखौखि नोंनो खिथाबाय थायो आंहा ओंखाम ओंख्रि मोनखांना लायबाय साम'खौ नोंसोरनो खिथाबाय थाजायो आरो आंहा जेला समाय मोनो एलानो लाइयो गुरहैयो मावग्रा गैया माग्रा गैया न'फ्राव सङै खावै आंहा थाब संखायो फुङावनो फुङाव खनसे थाखोसे जानोसै आोर फैबा बारथासोआव जानोसै ना लायखांनानै आंहा संनानै जाफैफिनो